पहिले के महिला सब रहलै से घर से बाहर ना निकलैत रहलै ना पढ़ाई पर ओ उतना ध्यान दैत रहलै कोनो अभी के महिला सब है जे पढ़ाईओ पर जादा ध्यान देबे लगलै बाहर भीतर भी निकले लगलै नौकरी के भी चाहत रखे लगलै की अभी के महिला सब के देख रहल हती की जायत नौकरी मे भी बहुत महिला सबके निकले बाहर भीतर भी निकले लगलै लेकिन पहिले के महिला सबमे बाहर निकैल गेलै तऽ समाज मे गलत समझैत रहलै फिर महिला सब बाहर निकलल लेकिन आब ओइसन जमाना ना रह गेलै से अभी के महिला सब बाहर भीतर निकलैत है नौकरी के भी चाहत रखे लगलै रखे लगलै बहुत रहलै नौकरी मे रहलै नेतागिरी लाइन से लेके या कोइ भी रहले सर्विस रहलै सब अपन चाह लेबे लगलै अभी के महिला सबके ओकर चाहत होइ गेलै की नौकरी मे नेतागिरी मे हर चीज मे महिला सब अभी आगे निकले लगलै